बड़का विज्ञान प्रोजेक्ट विश्वविद्यालयमे ई रहै छै कि ओ विश्वविद्यालयमे एहन तरहके रहै छै कि विज्ञानके क्षेत्रमे काज करै छै बच्चा सबके जागरूक करतै की बच्चा विज्ञानके क्षेत्रमे ई काज करय ओ काज करय आओर ग्रामीण क्षेत्रमे की कहै छै महिलोके कनी करऽ पड़त बतबऽ पड़तै महिलाके उत्साहित करऽ पड़तै ओकरा जानकारी दिअ पड़तै कि विज्ञान क्षेत्रमे ई काज करू आ विश्वविद्यालयके एहन तरहके प्रोफेसर सभ रहै छै कि आइ अपनो जानकारी ग्रामीणमे या कॉलेजमे बच्चा सभके दै छियै बच्चा सभ काज गाँवमे लऽ जाए करबै छै आ ओ अपना काज करै छै सएह होइ छै